सुबह उठते हैं मवेशी को सबसे पहले उसको बाँधते हैं जिसको कहते हैं हम लोग खूँटा उसको खूँटा पर बाँधते हैं उसको पहले खाना देते हैं खाना देते हैं उसके बाद खाना खा लेता हैं दो तीन बार खिला देतें है खाना खिलाने के बाद उसको खिला देते हैं उसके बाद उसको हम धोते हैं दूते है दू लेते हैं मतलब जितना दूध होता है उतना निकाल लेते हैं निकाल लेते हैं उसके बाद बचता है तो बच्चा को शुरू में हम कम देते हैं दूध पीने के लिए कम देते हैं उसके बाद हम जितना दूध होता है उतना निकाल लेते हैं निकाल करके और उसको दूके पीछे का बच्चा खोल देते हैं बच्चा अपना पी लेता है पी लेता है तो उसको बाँध देते हैं अपने खूँटा पर उसका बाद फिर हम लगा देते हैं एक नादी कुट्टी रख कर के उसमें हम चोकर भूसा को साना लगा देते हैं चोकर भूसा साना लगा देते हैं माल जो है सो गाय खा लेता है गाय खा लेता है उसका बाद उसको खाने के बाद उसको दूसरे खूँटा पर उतार देते हैं उसका बाद उसको हम नहलाते हैं नहलाते हैं अच्छा से नहला करके फिर उसको बाँध देते हैं बाँध देते हैं धूप हो जाता है ना उसको बाँध देते हैं अंदर ठंडे में ठंड में बाँधने के बाद फिर वह अपना पाचन शक्ति चबाता है उसका बाद थोड़ा देर दोपहर में उसको छोड़ देते हैं दोपहर में छोड़ने के बाद उसका फिर शाम होता है साढ़े तीन बजे उसको फिर हम निकाल देते है निकाल देते हैं तो फिर उसको हम जो होता है कभी भूसा पर चोकर लगा लगा देते हैं सन्ना कभी जो हुआ से कुछ ठठेरा वटेरा जैसे कुछ हुआ कूटी वूटी उसको लगा देते हैं घास हुआ जो हुआ सब उसको खूँटी काट कर मिला देते हैं अपना खाते रहता है खा लेता है तो उसको भी फिर शाम में हम शाम होता है छह साढ़े छः बजे फिर उसको हम धूना गारना चालू कर देते हैं चालू करके और उसका फिर शाम होता है तो फिर साढ़े छः बजे उसको हम दूकर और उसे ढूध के पहले बच्चा खोलते हैं पनाह जाता है उस पनहने के बाद फिर दू लेते हैं फिर पीछे के खोल कर फिर उसको बाँध देते हैं फिर रात में वह आराम करने के लिए छोड़ देते हैं आराम करने के लिए छोड़ देते हैं